روایتی تعلیم کی بات جہاں تک ہے وہ تو ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے کیوںکہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی بہتر تربیت کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ جو چیزیں بہت اہم ہیں جو کوئی اور ہنر ہو چاہے وہ ڈرائیوری کی ہو یا کسی بھی چیز کی مرمت کرنے کی ہو بڑھی کی ہو یا جس ٹائپ کا بھی ہنر ہو کمہار کی ہو وہ بہت اہم ہے تاکہ ہمارے زندگی میں ابھی کبھی کوئی ایسے حالات آئیں تو ہم اس کے ذریعے سے اس حالات سے نکل پائیں